जिउआव जोङो मानसि हिसाबै जोंहा माखासे मावलांनांगौ हाबाफारि थायो दा बेनो जाहैबाय जेनेबा गिबियावनो लादो हाबानि बेला हाबायाव जाहैबाय जोङो हौआ गोदाननि पख' एबा हौआ गोदाननि लागो गामि जानानै जोङो हिनजाव गोदानखौ जोङो लायनो थाङोब्ला जोङो सिगां समावहाय जोङो न'खर संस्कार एबा फोथारग्रोनानै जों लाग्रोनाय जायो हौआ गोदान न'खरआ बेनिफ्राय जोङो जाक जमग रायजो राजा लानानै बैराथि जरा लानानै दलै नोगोरै जों गाजा गोमजा थांनानै जोङो हिनजाव गोदाननि न'फारसे जोङो आगान सुरो आगान सुरनायजों लोगोसे जोङो हिनजाव गोदाननि न' मोननायनि सिगां सिगां जोंहा माखासे फिसा फिसा जोंहा दालां मोनलाङो दैसा मोनलाङो बेफोर दैसा मोनफ्रोमबो दालां मोनफ्रोमबो जोङो गय जरा फाथै जरा बिबार जरा होनानै जोङो जोंनि बे सुभ' मोजां खामानिखौ आय आफानि इसोरनि अन्नाय आसिरबाद मोननो हास्थायनानै जोङो गय जरा फाथै जरा होनानै जोङो रायख' बिख' जोङो थाङो थाङै थाङै थांनानै जेब्लानाखि जोङो हिनजाव गोदाननि न'खराव जों सहैयो अब्ला हिनजाव गोदाननि न'खरनि बा बे गामिनि सुबुंफोरा जोंखौ आलासि हिसाबै जोंखौ मोनसे आसन होनानै जोंखौ जिरायनो होयो आरो जिरायनो होनायजों लोगोसे जोंनो दै होयो जानाय लोंनाय गय फाथै साहा सिनि बायदि बायदि होयो दा बेफोरखौ जोङो आलासि हिसाबै जोङो बिथांमोना जायखौ होयो बेखौनो जोङो गोसो गोथारै नाजावनानै जोङो जोंनि हाबाखौ माबोरै मावलांनांगौ माबोरै जालांनांगौ बेनि बागै जोङो गार्जेनजों जों गार्जेन जों सावरायलायो बेनिफ्राय जोङो सावरायै सावरायै सावरायखांनानै जखननाखि जोंनि खामानिया गासैबो थाकथियारि जाखांबाय अब्ला जोङो जोंनि बैराथि जराखौ लानानै हजोंनि हिनजाव गोदाननि गामिनि माखासे रायजो राजाखौ लानानै दलै नोगोरै जोङो गाजा गोमजा जोङो फैफिनो आरो हौआ गोदाननि न'खराव जोङो फैफिनो जखननाखि हौआ गोदाननि न'खराव सफैयो अब्ला जोङो गाजा गोमजायै जोङो जोय धोनि होयै होयै जोङो साहानि न'मा न'आव जों सोनानै दोनग्रोनाय जायो आरो सम जायोब्ला जोङो साहानि न'निफ्राय जोङो रायजो राजा बैराथि जरा लानानै जोङो दलै नोगोरै जोय धोनि होनानै जोङो हिनजाव गोदानखौ आरो हौआ गोदानखौ जों दिहुनो बेनिफ्राय जोङो जैग'खुन्द' एबा मन्डबसालियाव जोङो फज'फैयो बेनिफ्राय जोङो जोंनि बे फारियै जोंनि गोनांथि जानायबायदि माखासे मुवाफोरखौ जोङो लाफानानै जोङो पुर'हितनि बायक्ख'बादि पुर'हितनि बोसोनबादि पुर'हितनि नियमबादियै जोङो पुजाखौ खुंलाङो दा बेवहाय पुजायाव ओरैबादि जायो मोनसे समावहाय माखासे मन्थ्र' खनखांनायनि उनावहाय हौआ गोदाना हिनजाव गोदाननो आसान सोयो आरो सिन्दुर थुनानै होयो आरो बेजों लोगोसे हिनजाव गोदाननि न'खरनि जायखिजाया न'खरनि बिफा एबा बिब्थै एबा बिदा जायखिजाया गोनांथि न'खरनि सासे सुबुंआ आखायाव हमनानै होनाय जायो बेजोंनो लोगोसे जोङो आखाय हमलायनो होखांनायनि उनाव जोङो गाजा गोमजायै जोङो पुजाखौ जोङो जागायलाङो जैग'खौ जोङो होलाङो जखननाखि जोङो जैग'आ जोबखांबाय जोबखांनायनि उनावहाय जोंहा जोंनि नियमबायदि निमन्थ्रन होनाय जायो दा निमन्थ्रखौ जोङो फारिजों नाजावलांनाय जायो आरो निमन्थ्रआ जखननाखि जोबो अब्ला जोङो हिनजाव गोदान आरो हौआ गोदानखौ जोङो बैराथि जरा लानानैनो जोङो गाजा गोमजायै दलै नोगोरै रायजो राजा लानानै जोङो बरायबोफिनो आरो बिनिफ्राय न'मा न'आव जोङो मोजाङै मोजां जों सोनानै दोनफैफिनो आरो बेजों लोगोसे जोङो बै हिनजाव गोदान हौआ गोदान सोनाय न'आवनो पुर'हितजों लोगोसे हिनजाव गोदाननि गामिनि माखासे गार्जेन आरो हौआ गोदाननि गामिनि माखासे गार्जेनफोर जोङो हाबफैयो आरो बेजों लोगोसे बै सानै हिनजाव आरो हौआ गोदान बिथांमोनखौ मोजाङै मोजां जोंनि मानसि हिसाबै जोंहा संसार जालांनायाव जों मा रोखोमनि जोङो सोलिलांनांगौ बेफोर नियम निथिखौ बुजायनाय जायो आरो बेजों लोगोसे जोंहा माखासे खामानि दंबावो जोङो हिनजाव गोदान हौआ गोदानखौ बुजायखांनायनि उनावहाय जोंहा हिनजाव गोदाननि न'खरा फैफिननाय सम जायोब्ला अब्ला जोङो हिनजाव गोदान हौआ गोदानखौ लेंनायजों लोगोसे हिनजाव गोदान हौआ गोदाननि न'खरनि माखासे सुबुंफोरखौ लानानै जोङो हिनजाव गोदाननि गामिखौ जोङो खुलुमै फुजियै जों बिदाय हरो आरो हिनजाव गोदानखौ जोङो न'आव मोजाङै मोजां जों लाखिनानै जोङो बबे समावहाय मा रोखोम हाबा मावलानांगौ बबे समावहाय मा खामानि मावनांगौ माबायदि खोथा बुङोब्ला सोर मोजां मोनो माबायदि खामानि मावोबा सोर मोजां मोनो माबे खामानिखौ मा रोखोम मावलांनांगौ बेखौ जोंनि हौआ गोदाननि न'खरनि बिमा बिफाया एबा न'खरनि सुबुंफोरा बेखौ मोजाङै मोजां बुजाय आजाय लासै लासै फोरोंलांनानै जोङो न'खरखौ जों संसार जालांनाय जायो दा आंनि बुंनांगौआ बेनोसै